تعلیمی نظام میں جب بچوں کو مدد چاہیے ہوتی ہے پیسوں کی کتابوں کی تو اس کے لیے تعلیمی نظام میں بہت ساری اسکالرشپ دی جا رہی ہیں گورمنٹ کی طرف سے اور لیپ ٹاپ ٹیبلیٹ فون دیئے جا رہے ہیں فری وائی فائی ان اور انٹرنیٹ لگا ہوا ہے یونیورسٹی کے اندر اور ان کی کئی ساری این جی اوز این جی اوز مدد بھی کرتی ہیں بہت ساری اسکالرشپ مل رہی ہیں اور تعلیمی نظام اچھا ہوتے جا رہے ہیں ان بچوں کے لیے اور وہ لوگ جو فیس معافی کی اپلیکیشن دیتے ہیں تو ان کی فیس معاف کر دی جاتی ہے اور بہت سارے ایسے اسکول ہیں جہاں نابینا اور بہرے بچوں کو پڑھاتے ہیں بہت سارے اور بہت سارے ایسے اسکول ہیں جہاں اشاروں کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے اگر کسی اسکول میں ایسے بچے ہیں جوکہ ضرورت مند ہیں غریب ہیں اور ان کی ان کے لیے فنڈ کی کمی ہے تو ایسے معاملات میں اسکول سسٹم کو ان کی فیس معاف کرنی چاہیے ان کو کتابیں دینی چاہیے اور جو نابینا بچے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے ان کی فیس معاف کرنی چاہیے اور ان کے لیے اچھے ٹیچرز آنے چاہیے